मुझे मुहावरे और कहावतें बहुत पसंद है मेरा पसंदीदा मुहावरा है ईद का चाँद होना जब भी कोई घर में मेरे मेहमान आता है बहुत दिनों बाद तो मैं ये मुहावरा बहुत उन्हें बोलती हूँ कि आप तो ईद का चाँद हो गए हैं